ओके तुजे कडेन दोन वेज आसा एक तर गो थ्रु लिगली ओर आवट इन द कॉर्ट सेटलमेंट मोस्ट ऑफ द टायम असल्या केसांनी आवट ऑफ द कॉर्ट सेटलमेंट करतात म्हटल्यार दोनी पार्टीज वांगडा मेळून कितें आसा तें कन्सेशन कन्सेशन सेटल करून सेटलमेंट प्रायज हें करून केस डिसपोज करतात सो हाव यू वोन्ट टू गो थ्रू म्हटल्यार तुमकां थ्रू लिगली वचपा जाय ओके समज तो इनशुरन्स क्लेम करपाक पळयता जाल्यार तूं लिगल लावूंक वचनाका कळ्ळें तुका तूं तो एक काम कर हें सडनली करपाक जाता तूं एक काम कर ताका कितें सांग ताका इनशुरन्स एजंटाक दर म्हणून सांग तुमी दोगी एप्रोच जाया पार्टीचो डेमेज कितलो आसा तो पळय तागेली तो आसा तोच पळय फायबर जो आसता पळय तो इनशुरन्सान क्लेम जायना कळ्ळें तुका सो बायडेड वर्जन तुका तो तेगे इनशुरन्स क्लेम जायना पळय तितलो एमावंट तुका एज अ कन्सेशन म्हण दिवचो पडटलो रेश्ट एमावंट आनी रेश्ट एमावंट तुका तागे इनशुरन्स क्लेम जातलो एक काम करूया नाजाल्यार बसात एक कडेन ओर यू केन कम टू माय ऑफिस तुमी वांगडा दोनी पार्टी बसा आनी मागीर तो सेटलमेंट करात ईफ समज तूं म्हाका हायर करता जाल्यार म्हजे चार्जीस टू थावसंड पर हियरींग कळ्ळें तुका ऑर पर कन्सलटेशन पय जर समज हो मेळटा समज एक मिटींग काबार जाता जाल्यार एकोरडींगली वील बी चार्जड कित्या कशें आसता आतां हे सेपरेट चार्जीस ते तुगे प्रोसीजर चार्जीस आसा पळय ते तुका थंय मागीर इवेल्यूशन करून कितलो एमावंट जाता पळय तो तुका काडचो पडटलो आनी तागे कितले क्लेम जाता तितले सेपरेट आनी प्लस तुगे आदवट तितलो सेपरेट ओके ओके ओके येस येस ओके